नमस्कार सर नमस्कार हँ प्रणाम सर हमराके बस टिकट छलए हमराके बस टिकट के छलै पूर्णियासँ पटना जाइके लेल तऽ बस टिकट लेल की की लागैत छै हमरा तऽ बीस तारिखके जाना छलै बापके मर्जी

पूर्णियासँ जाना छै हमरा पटना हँ शाममे जइबै हम सात आठ बजेके बाद हँ शाममे

हँ कन्फर्म ओह ए पूछै हियै टिकटके कन्फर्म की की लगतै तऽ की की लागतै ओकरामे लागतै की की आओर केतना पैसा लागतै ओकरामे केतना पैसा लागतै आओर की की लागतै ठीक हँ आओर ई डॉक्यूमेंट जमा करैला पड़तै खाली हमर कऽ आधार कार्ड आओर बसमे की सुविधा बसमे की की सुविधा छी

हूँ

ठीक छै ठीक छै आबै छिऐ शाममे ठीक छै लगभग छओ सात बजे तकमे आबि जेबै

ठीक छै हँ ठीक छै काजमे छी नहि लाइन कटबऽ एहिसँ भी ओकरामे कोइ दिक्कत नहि छै

ठीक छै तऽ